ہاں السلام علیکم جی آپ کون اچھا اچھا اچھا میں آپ کا بیٹا ہے جی جی جی ہاں ہاں تو کیا کہنا ہے حماد تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے پڑھنے میں بس تھو وہ جو ہے گیمس میں بھی اور پھر ڈانس میں بھی اور ہر چیز میں مطلب کہ جیسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کا ہر فن مولا بنا کر کے بھیجا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے کیوںکہ جب ایسے اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں تو بہت جلدی نکلتے بھی ہیں یہاں سے کیوںکہ ماں باپ کا خیال اتنا ہو نہیں پاتا ہے تو ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ آپ مستقل اس کا خیال رکھیں اور کوئی شکایت نہیں ہے ویسے یہاں سے بس یہ ہے کہ خیال کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا بہت اور ہوں ہاں کوئی دقت نہیں ہے بس یہ سلسلہ رکھیے آپ کی جو ہے مستقل اس کا خیال رکھیے جب خیال رکھیں گے تبھی جو ہے آگے کچھ بن پائے گا خیال ہی ضروری ہے جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے میں بھی خیال رکھوں گا اس کا آپ بھی خیال رکھیے ٹھیک ہے السلام علیکم